پینٹنگ کو بطور شوق اپنانا میرے لیے ایک غیر معمولی تجربہ رہا ہے جس نے نہ صرف میری فنکارانہ صلاحیتوں کو نکھارا بلکہ مجھے ایک بہتر انسان بھی بنایا جب میں نے پہلی بار پینٹنگ شروع کی تو یہ محض رنگوں اور کینونس پر تجربہ کرنے کا عمل تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھے خود شناسائی اور صبر سکھایا پینٹنگ کا عمل ایک طرح کا مراقبہ ہے جب میں رنگوں کو کینونس پر لگاتا ہوں تو ہر برش اسٹور کو کے ساتھ ایک گہری توجہ اور خاموشی پیدا ہوتی ہے یہ لمحہ مجھے اپنے اندر جھانکنے اور دنیا کے شور سے دور ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ تجربہ نہ صرف میری فنکاری کو بہتر کرتا ہے بلکہ مجھے زیادہ صابر اور محتاط بناتا ہے جو زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے میں میں بھی کارآمد ہوتا ہے پینٹنگ نے مجھے تصویر پر غور کرنے کی عادت ڈالی ایک مصور کی نظر سے دنیا دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ہر چھوٹی بات کا مشاہدہ کرتے ہیں روشنی کا زاویہ رنگوں کا ملال اور مناظر مناظر کی ترتیب یہ باریک بینی نہ صرف میری پینٹنگ کو بہتر بناتی ہیں بلکہ زندگی میں بھی مجھے زیادہ محتاط اور حساس بناتی ہیں مزید برآں یہ شوق مجھے جذباتی اظہار کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے جب بھی میں کسی مشکل وقت سے گزرتا ہوں یا خوشی کے لمحات کا سامنا کرتا ہوں تو یہ خدمات تو یہ جذبات میرے فن میں ڈھل جاتے ہیں اس عمل نے مجھے اپنی جذباتی صحت کو بہتر طور پر سمجھنے اور سنبھالنے میں مدد دی ہے مجموعی طور پر پینٹنگ نے نہ صرف میری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھایا بلکہ مجھے زندگی کے بارے میں ایک نیا نقطہ نیا نقطۂ ںظر دیا ہے جس نے مجھے زیادہ متوازن اور خوش خود شناسی رکھنے والا انسان بنا دیا